अभी तीन दिन पहले मैं बाज़ार से कुछ सामान लाई कांच का जिसमें कि छः प्लेटें छः कटोरी और छः गिलास थे काँच के जिसमें की बहुत ही खुशी से मैं वह बर्तन ले कर के आई और बाज़ार में मैंने जब दुकानदार से यह पूछा कि क्या ये टूट तो नहीं जाएगा क्या इस पे जो कारीगरी हो रही है उसका रंग तो नहीं उतर जाएगा पर दुकानदार ने मुझे कहा नहीं मैडम आप इसे मेरे विश्वास पर लेकर के जाइये उसके विश्वास पर मैं इस समान को लेकर के आई बाद में जब मैंने उस प्लेटों को और बाकी के सामान को धोया तो एक बार धोने से ही उनका रंग उतर गया रंग उतरने की वजह से मेरे लाए हुए सामान के पैसे भी ख़राब चले गये और समान भी अच्छा नहीं आया